जौगानाय आरो देरनायनि बिथिङाव क'क्राझार जिल्लाजों मोगा मोगि जानाय गिबि जेंनाफोरानो जादों अह क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय एरै लामाफोरा एरै मेइन र'डआल' मोजां ओमफ्राय बेनि उनाव एरै एसे क'क्राझार जिल्लानि गामि एसे गोथौ गोथौसिनाव थाङोब्ला बेफोरनि थासारिफोरा मोजां नङा आरखि ओह बबेहायबा बिदिनो हाब्रुजोब बबेहायबा सरक बानायनो होन्नानै फैसा लाना गैया बानायाखै बानायबाबो बिदिनो गोबाव गोबावजोंसो बानायनोसै एरैनो सा साज्रां बानायनानै उनाव बिदिनो मास मोनसे मोननैफोरजोंनो गाज्रि जाफिन्नाय बेबायदि थासारि नुनो मोननाय जादों आरोखि एक्जाम्पोल होनो माबायोबा बिसमुरिनिफ्राय एरै सरलपारासिम थांनाय लामाखौ थासारिखौ नायबानो मिनथिगोन माबायदि बेयाव पिकनिक स्प'टआव थांनायसिम लामानि थासारिआ मोजां नङा सरलपारा मोनजासिम गोजौ गाहाय हाखर हाला बिदिनो जोब पाक्का लामा नङा आरोखि एरै मेइन टाउनसिम थांनाय फैनायावल' ससेआव मोजां जानानै एरै एसे गोथौ गोथौ बबेबा गामिफ्राव माबाफ्राव गोथौ गोथौ एसे क'क्राझार जिल्लानि एसे गोजानाव थानायफोराव बिथिं लामा थासारिफोरा मोनसेबो मोजां नङा आरोखि जाय बानायनो होन्नानै फैसा लादों खिन्थु बिसोर मोजां रोखोम बानाया लासिनो फैसाखौ जानानै एरै एसेल' एरैनो सा साज्रां मावदों मादों होनानै माबानानै गैया मावाखै आरोखि बेफोरनो लामानि थासारिफ्रा आरो स्कुल कलेजफ्रा बिदिनो दायो

भारा लायो बिदिनो समान लाफानो नागिरो खिन्थु स्टुडेन्टफोरखौ कम लानांगौ आरोखि बे मोनसे खोथा सरकारा बेफोरखौ एसे नायनांगौ जायो